हेलो हेलो हा मां कबीर पियो ॻाल्हायां तव्हांजो नम्बर मूंखे दोस्त खां मिलियो ऐं मां वासी खां भाभी खां वडोदरा थो वञा पर अचानक मुंहिंजी मुंहिंजी कार कार ख़राब थी वई पोइ मां खोले करे ॾि डि ॾिढो त जाम जाम सारी प्रोब्लम पई थी ॾिसण अचे जीअं इंजन ऑइल खतम थी वियो आहे इंजन जो पाणी बि खतम थी वियो आहे ऐं साइलेंसर मां धूंओ थो निकिरे ऐं ए सी ॿी सुठी रीति सां कम नथो करे मां ऐं मां कूलिंग जे लाइ ॿ मिंट बि बिहारी न हूई कार ऐं मां सर्विस ॿ साल पहिरीं कराई त अच्छा ऐं तव्हांजो एड्रेस छा आहे अच्छा त मन हीअ

अच्छा त मन तव्हांजो एरिया कहिड़ो आहे मन शहर जे अच्छा ठीकु आहे मां हुन एरिया में अची करे न हुते अची करे ॻाल्हायूं था अ मूंखे वधीक थो लगे हीअ प्राइस हा करे रखोसि न हा हा ठीकु आहे मां अडाजन ते अची करे तव्हांखे कॉल थो कयां ऐं मां छा पियो चवां तव्हांजी शॉप घणे ताईं खुलियल हूंदी मन मां हीअंर त हीअंर त वडोदरा आहियां वडोदरा खां सूरत अची करे पोइ अडाजन में कॉल कंदुमि तव्हांखे ठीकु आहे त तव्हां ख़ाली मूंखे वॉट्सअप करे रखोसि मां सुभाणे थो अचां ओके हा थैंक्यू